ہیلو کون جی جی جی ہیرالسن سے ہم بات کر رہے ہیں آپ بتائیے آپ کون جی جی بتائیے

جی جی آپ کا ایڈریس کوسٹ اس کی آ جائے گی آپ کی صرف آٹھ سو روپئے آ جائے گی کوسٹ اب آپ اپنا ایڈریس لکھوا دیجیے میم جی اچھا آدھے گھنٹے میں ہمارا ڈلیوری بوائے آپ کے گھر میں آجائے گا گھر تک اور آپ کو دے دے گا آپ ان کو پیسہ دے دینا کیش پیمنٹ کا میتھڈ دونوں آفلائن آنلائن دونوں اویلیبل ہے ہمارے پاس سوری جی دس منٹ میں تو مشکل ہو جائے گا سر تو ارجنٹ کا چارج اور لگتا ہے تھوڑا سا مطلب اوکے اوکے تو سر آپ کے سر آپ کے گھر پہ مہمان آئے ہیں آپ دوسرا کچھ ہمارے مینیو کا جو خاص ہے جیسے شاہی بریانی ہو گیا چکن ٹکہ ہمارے زہرا ریسٹورینٹ کا بہت مشہور یہ یہ آئٹمس ہیں فوڈ ہیں جی تو سر کوسٹ میں تھوڑا مطلب وہ ہو جائے گا چلیے ٹھیک چلیے ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے آپ کے پاس میں ڈلیوری بوائے آ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو